हमरा अरके दूरबीनके जरूरत नहि हइ हमे अर भोर भिनसर भेल तऽ चिड़ै चुनमुनीकेँ देखलहुँ उल्लूकेँ देखलहुँ तोताकेँ देखलहुँ इसभ कौआ मैनी इसभके हम सभ देखलहुँ तकर बन बाध गेलहुँ हुँओँ देखलहुँ हमे अर देखलहुँ छुपछुपके देखलहुँ हमे आरके दूरबीनके जरूरी नहि हइ कऽ हमे आर देख लै छियै कऽ बोन बाध गेलियै घर दुआरि लग गाछ वृक्ष हइ तऽ ओहिठा पर आयल सुग्गा भेल तोता मैनी इसभकेँ हमे आर देखलहुँ सभके भाषा तनि बुझलहुँ जे की बोलै हइ नहि बोलै हइ तऽ हमे आर देखि लै छियै कऽ बन बाधमे गेलहुँ हर रङ्गके पंछी सभकेँ देखलहुँ जेना हरिन भेल नील गाय भेल इसभ बाघ भेल ओसभ बन बाधके इसभके जानवर सभके हमे आर देखै छियै देखयमे तनि अच्छो लागै हइ लोककेँ देख सुनि लै हइ कऽ घर लग हइ सारा रङ्ग बिरङ्गके पंछीसभ आयल देखलहुँ भिनसर भेल तऽ भेल तऽ चुरमुन्नी अर बोलल कौआ अर बोलल इसभके देखलहुँ तऽ बोलियो सुनलहुँ तऽ अच्छा लागल कऽ देखय सुनयमे सुन्दर लागल कऽ बोनो बाधमे गेलहुँ तऽ देखलहुँ खेत पथार गेलहुँ जङ्गल अरमे रहल तऽ हमे आर देख लेलहुँ कऽ छुपछुपके जे बैठल छै चलै हइ की खाइ हइ नहि खाइ हइ हमे देख लै छियै देखयमे सुन्दर लागै हइ हमे चर चाँचरमे बेसी गेलहुँ